हायद्रबाद आसा एक रामोजी फिल्म सिटी आसा एन पी आर गार्डन्स आसा खुबशे पळोवपा सारके प्लेसीस आसा मागीर कन्याकुमारी कन्याकुमारी आसा त्रिवेणीसंगम आनी गोवा खूब बिचीस आसा आनी मुंबय आसा आनी दिल्ली आमकां कुतूब मिनार रेड फोर्ट आनी आग्रांत ताज महल आसा आनी कश्मीर खूब बरी बरी हें आसा व्हडले व्हडले माउंटन्स आसा शिमला खूब स्नो पडटा बरो प्लेस आसा थंय